पोखरि हमलोगके घरके नजदीक ही एक पोखर है पोल्टेकनीक चौकमे पोल्टेकनीक पोखरि ऐसे ओकरा बोलय हइ सब लेकिन पोखरिके फायदा हुए हइ कि वसूलके ओ पोखरमे लोग छठ मनाबै हय ओ पोखारिमे पोखरिमे मछली भी पाल सकै हइ पोखरिमे मखाना भी उपजाए सकए हइ पोखरिसे बहुत फायदा है अगर जेगो घरके आसपासमे अगर पोखरि है तऽओकरा लिए बहुत फायदा फायदेमन्द है पोखरिमे आदमी नहाय भी सकए है आओर किछु घरके आसपास ने तऽनदीमे भी आदमी जाए सकै है नदीमे मखाना सब नहि उपजाए सकय हइ मछली पाल सकए मछली मतलब मछली निकाल करिके मतलब ओकरो बिजनेस कर सकऽ हइ अगर केकरो घरके आसपास खुला मैदान है तऽ ई चीज फायदेमंद हुअऽ हइ कि वहाँ पे कोनो भी नेता उता एलै तऽ वहाँ पे अच्छा से फंशन उन्शन हो सकै हइ या फिर कोइ सांस्कृतिक कला वहाँ पर भी कर सकए हइ